हैल्लो हां जी नमस्ते बस ठीक तुस सनाओ अच्छा जी मिकी ओह् सना दे हे कि कोई धाम शाम रक्खी दी घर तुसैं हां ते अगर दिक्ख लाओ अगर दो सौ बंदा यां सौ दो सौ बंदा ऐ ते फ्ही कोई ढाई सौ बं ढाई सौ प्लेट हारी ते बनानी गै पौनी हां ते खर्चा वी आई जाना कोई लाई लाओ तुस पञां सट्ठ ज्हार रपे आई जाना खर्चा फ्ही रुट्टी दा हां कु हां स्टाल बी लाने पौने ते इ'य्यां रुट्टी शुट्टी बी लाने पौनी मिट्ठे बी रक्खना पौना किश तुस सनाओ तुस कुत्थे घर रक्खी बाह्र गै रक्खी दी कुतै घर गै रक्खी दी अच्छा ते फ्ही किश रुट्टी गी केह् कोई स्टाल स्टाल शैल लाने जां फ्ही इ'यां नार्मल गै रक्खने रक्खचै अच्छा अच्छा ठीक ऐ कोई है दमाक च स्टाल जां आप्पें गै अऊं दिक्खी लैगा कि केह् केह् करना केह् नेईं ठीक ऐ ठीक ऐ ते अच्छा दो सौ बंदा होई जाना ते फ्ही और वी बंदे करने पौने जेह्ड़े रुट्टी इ'य्यां पाई पुइयै देन देन हैनी हां फ्ही हां मुड़ें शुड़ें क आक्ख आक्खना पौने कोई गल्ल नी कोई गल्ल नी फ्ही अ'ऊं आना घर थोआड़े ते फ्ही बेहियै थोह्ड़ी सलाह् सलूह् कर लैन्ने आं

हां लिस्ट लुस्ट बनाइयै देऊड़गा ते समाने दी ते फ्ही कर लैगे काम कैलू ऐ धाम कल ऐ चलो ठीक ऐ अ'ऊं आना फ्ही थोह्ड़े चिरे ठीक ऐ ठीक ऐ